असां सिंधियुनि में सर्दी ईंदे ई मिठो खाइण जी उहो आहे कि सभु मिठो खाइणु पसंदि कंदा आहिनि जीअं माजून थी वियो अटे जा लॾूं थी विया गजरन जो हल सीरो थी वियो अहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि चांवरनि जी खीर थी वियूं मूंगफली जी पटियूं थी वयूं असां सिंधियुनि में इलाही मूंगन जी दालि जो हलवो सीरो थी वियो माण्हू इलाही वधीक मिठो खाइणु पसंदि कंदा आहिनि जीअं जीअं थधि हूंदी आहे जीअं थदड़ी जो ईंदो आहे मिठो लोलो पचाईंदा आहियूं महालक्ष्मी ईंदी आहे त मिठी टिकियूं ठाहींदा आहियूं